ہاں یہ سچ ہے كہ یوگا ایک طرح كی ورزش ہے لیكن میرا ماننا ہے كہ یوگا ورزش سے بہتر ہے كیوں كہ اگر ہم كو یہ پتہ چل جائے كہ ہمیں كون سی بیماری ہے تو ہم اس بیماری كو ٹھیک كر نے كے لیے كسی خاص طرح كا یوگا استعمال كر كے اس بیماری كا علاج كر سكتے ہیں یہی كارن ہے كہ یوگا ورزش سے بہتر ہے اور میں ڈیلی صبح اٹھ كر یوگا كرتا ہوں جس سے میں انیک انیک طرح كی بیماریوں سے بچتا ہوں